दू हजार दसमे ई एक मोबाइल खरीदले रहियै जे कि नोकिया सेट के रहै बहुत पुराना फोनसँ बहुत काम करै रहियै आओर दू हजार चौदहमे फैन आओर एसीके भी खरीद लऽ रहै जकरा सबके एसी खराब भए गेलै तब नया एसी लेलऽ छियै दू हजार एक्कैसमे आओर टॉर्च इलेक्ट्रिकवला भी लेले छियै मोबाइल स्मार्ट फोन लेले छियै लैप कंप्यूटर लेले छियै कंप्यूटरसँ जेकी विद्यार्थी पढ़ै छै आओर छोटका घरमे बहुत इलेक्ट्रिक सामान छै जेना मसालावला इलेक्ट्रिक छै कंप्यूटर सब टी वी भी टी वी भी छै इलेक्ट्रिक एक रेडियो छै बिजली चार्जिंगवला आओर आओर कंप्यूटरके एक स्पीकर छै